ہمارے بہار میں سارے مذہب ایک ساتھ رہتے ہیں ہندو مسلم سب اچھے سے رہتے ہیں اور ہر ایک چیز کو اچھے طرح سے ہم لوگ جیتے ہیں اسپینڈ کرتے ہیں چیزیں ساتھ میں چاہے وہ ہندو کا کوئی تہوار ہو مسلم کا تہوار ہو ہم لوگ ساتھ مناتے ہیں اور بہار کا ایک الگ ہی ریلیجیس وہ ہے جو ہم اچھے سے رہتے ہیں اور پٹنہ ہمارا گول گھر ہیں چڑیا گھر ہیں کافی نالندہ یونیورسٹی ہے کافی چیزیں ہیں بہار میں دیکھنے کے لیے بہار کو ایک الگ نظریہ سے دیکھا جاتا ہے بٹ ایسا نہیں ہے ہمارا بہار ہمیں بہت کچھ دیا ہے بٹ ہم ان ادر دیگر جو اسٹیٹ ہے وہ اس لہجے سے نہیں دیکھتا بٹ اسے دیکھنا چاہیے کہ بہار میں جیسے کیسے رہتے ہندو مسلم سب کیسے بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں ان سب چیزیں سیکھنا چاہیے ہاں ہم ہمیں ان سب چیزوں سے ایک سیکھ لینی چاہیے اور بہار کو ایک ترقی کے راہ پہ لے جانا چاہیے اور ہمیں ایک اچھی چیزیں کرنی چاہیے